बागान बानायनाय एबा दंफां फुलि गायनाय बा गय बागान खालामनाय बा औवा बागान खालामनाय बेफोर

ओ बोसोरारि जानाखि थाखा फैसानि अनसुंथाय एबा रांखाउरि अनसुंथाय होनो हानाय बेफोरखौ नोजोर बोनानै न'नि जेसेबांखिनि हा बिथाफोर दङ बेफोरावहाय गय बागान बानायनांगोन औवा बागान बानायगोन न'खरफोरखौ समायना नुहोनो थाखाय बिबार गायदों सोरगिदिं लारि लारि सारि सारि जेराव थाइजौ खानथाल बागान जायनिफ्राय जोङो फिथाइ सामथाइ मोनजायो बा फाननानैबो जोङो जा इसे रांनि सुबिदाफोरबो अनसुंथायफोरबो मोनो आथिखालाव दा बिफां गायनानैबो गोबां जिउ मानसिफोरानो थांनानै दङ गय बागान बानायनानै मोनसे न'खरा बोसोरसेनि थाखाय बेफोरजोंनो सोलिलांनो बा आवगायलांनो हालांनाय जानानै दं दानि जुगाव आरो जेराव हाग्रा बंग्रा एवस्रांनाय जायखौ बुङो दिफरेस्टेस'न खालामनायनि थाखायनो हाग्रानि जिब जुनार बायदिसिना मैदेर लख्रा बेफोरो थानो गैयि जानानै जायनि फलाव ओरैजा मानसिफोरनि जानोखि खेथि बागानफोर खालामनायफोराव नस्थ' हानि खालामनानै होफैनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो बैफोरो जाथायफोरा मानि थाखाय जादों होनोब्ला बिफां लाइफां बिसोरनि थाग्रा खुलि एबा देराफ्रा हाग्रा जायगाखौ दानस्रांबाय एवस्रांबाय बेफोरनि थाखायनो बेफोर जानाय जायि बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो गाव गावनो गावनि साननानै गोसो बागान दंफां लाइफां गायनाय बेफोर गोसोखौ जागायजेननाय जादों जि दंफां लाइफां गैयाब्ला ओरैजाय बिदुं माने बोथोर एबा क्लायमेटनि माबाखौबो नुनो मोनो जे सान्दुं दुंनाय एबा बिदुंआ बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ फारसेथिंजाय बिफांआनो जोंनो मैन अक्सिजेन होनाय होग्रा बुस्थु दा बेफोर बागानफोरखौ बानायाबा जों बे मुलुगाव थांनानै थानाया गोब्राब जागोन जायनि फलाव जिब जुनार गासैबो जानोखि अक्सिजेन लानाय बेफोरखौ जोङो मोननो हानाय नङा दा बेफोर अक्सिजेनफोर बांहोनाय एबा बार आबहावाखौ गुबुंले जानायनिफ्राय बासायनो रैखाथि होनो थाखाय जोङो बागान बानायनांगौ दंफां बिफांफोरखौ गायनायखौ बारानिफ्राय बारा सोलिलांनांगौ बेनोसै